कौन सी लकड़ी चाहिए आपको अच्छा विंडो वाली तो ठीक है भैया जी मिल जाएगी जो शीश आप जैसे कि शीशम का लेना चाहे क्लस्टर का लेना चाहिए और सागवान लेना चाहिए हर जो लकड़ी है ना अलग अलग रेट रेटों में है आप कौन सी लेना पसंद करेंगे हाँ तो वह तो हमारे पास हाँ लकड़ी मिल जाएगी क्या बनवाना है आपको अच्छा भाव चाहिए और वही तीन सौ बहत्तर रूपये की आपको मिलेगी स्क्वायर फीट में मिलती है स्क्वायर फीट में बेचते हैं हम्म वह भी शीशम की मिले शीशम की मिलेगी

तो कब आना रहेगा आपको अच्छा ज़रूरत है तो जब आइएगा तो बताइएगा

अच्छा अच्छा तो क्या बनवाना चाह रहे हैं आप अच्छा अच्छा अलमारी बनवानी है हाँ तो मिल जाएगी मिल जाएगी बहुत बढ़िया से हमारे पास सब हर प्रकार की लड़की लकड़ियाँ हैं ठीक है नमस्ते आइएगा